हाँ भैया अभी इस्टेपलाइजर से आ रहा है भैया फ्रिज फ्रिज वासिंग मसीन बहुत सुंदर है

हाँ हूँ बढ़िया चलेगा भैया जैसे जलेगा नहीं न

हाँ वोल्टेज कम रहता है यह पर

नहीं है भैया नहीं

कितने लगेगा भैया वाईरींग का

कब तक आएंगे भैया नहीं नहीं कल तक आ जाए अब देख कर बताएंगे न भैया कितना समय लगेगा भैया वाइरिंग करने में

हाँ जी ठीक है